हैलो अहाँ सीमा एजेन्सीसँ बाजय छी हमरा कैब बुक करेनाइ रहय हँ हँ ओ छोटका कैब आओर बड़का कैब बुक करेनाइ रहय छोटका कैबमे हमरा चारिए चारि आदमी जेनाइ रहय जादा दूर नहि पटने जेनाइ रहय कतय लेबय अच्छा अच्छा पन्द्रह हजार आओर बड़का कैबके छओए आदमी छै अच्छा बीस पच्चीस हजार कनिटा ज्यादा नहि कहि देलियै छोटकाके बड़काके एतय कम आओर छोटकाके एतय जादा मतलब एतय कुछ जादा भए गेलय कनिटा कम कहिउँ अरे नहि नहि नहि नहि कमे दूर तऽ जेनाइ रहय पटने तऽ जेनाइ छै जादा दूर थोड़े ही जेनाइ छै अच्छा अच्छा नहि नहि कहय छलियै कि कनिटा कम रेन्जमे भए जेतियै तऽ आओर नीक छलय तऽ पच्चीस हजार अहाँ बड़काके कहलियै पन्द्रह हजार छोटकाके कहलियै बहुत जादा ही छोटकाके ज्यादा दाम नहि कहि देलियै कनिटा कम दाममे भए जेतियै तऽ बड्ड नीक होइतियै अच्छा अच्छा हँ ठीक छै ठीक छै हम सोचिके बतेबय ठीक छै ठीक छै